हैलो

ते डिशां चाही दियां जबरदस्त कोई सुनेआ तुस जबरदस्त शेफ ओ पैंथल दे कोई आलू टिक्की होई जडियां मेन सिस्टम होंदा आलू टिक्की होई चाऊमीन होइया चाम्प होई ओह्दे बाद फ्राईड राईस होई ते म्यूचुरियन होई गे लेकिन म्हाराज लाहमां निं औना चाहिदा चाहे तुस पंजी रपेआ बद्ध लेई लैयो चलो कोई निं तुस इक्क कम्म करो तुस शामीं आई जाओ चार बजे ते भी करने आं डिसाईड केह् करना ओके